बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रमुख सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर क्या है भोजन शैली में बदलाव विभिन्न स्थानीय त्योहार अभिव्यक्तियाँ जिन्हें अद्वितीय माना जाता है हाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ अतिरिक्त त्योहार मनाया जाता है हमारे यहाँ अतिरिक्त त्योहार मनाया जाता है दरभंगा में हमारे यहाँ अतिरिक्त त्योहार मनाया जाता है दरभंगा के लोग ज़्यादा मीट मछली खाते हैं हम लोग ज़्यादा साग सब्जी खाते हैं हम लोग के यहाँ ज़्यादा सब्जी भी होता है ज़्यादा साग सब्जी उपजता है वहाँ उधर तालाब ज़्यादा है हम लोग के यहाँ नहीं है वहाँ की बहु को दुल्हिन कहा जाता है हम लोग के यहाँ कन्या कहा जाता हैं वहाँ के लोग शुद्ध मैथिली बोलते हैं हम लोग के यहाँ हिंदी में बोला जाता है उधर साग सब्जी बहुत कम होता है ओ उधर के लोग कुर्ता धोती पहनते हैं हम लोग के यहाँ सारी पहनता है जींस पहनता है सूट पहनती है लड़की सब वहाँ धोती कुर्ता का ज़्यादा एथि रहता है हम लोग के यहाँ मतलब चावल मीट मछली और उतना हम लोग के यहाँ चावल मीट मछली कम होता है उधर ज़्यादा होता है हम लोग के यहाँ दूध दही का मतलब सेवन लोग ज़्यादा करते हैं साग सब्जी गोबी आलू मटर यहाँ ज़्यादा होता है यहाँ खेती भी अधिक होता है वहाँ बहुत कम होता है हम लोग हम लोगों के यहाँ हम लोगों के यहाँ मतलब जो भी है हम लोगों के यहाँ बिहार के विभिन्न हम लोग के यहाँ खाना में साग सब्जी दाल रोटी उधर है सो उधर का मतलब उधर सो है उधर का आवाज मैथिली में होता है अच्छा लगता है सुनने में हम लोग हम लोगों के यहाँ हिंदी में होता है उधर का शादी विवाह का रीति रिवाज अलग होता है हम लोग के यहाँ उससे थोड़ा सा अंतर होता है उधर का शादी विवाह जैसे कि मतलब हम लोग के यहाँ उधर का शादी विवाह मतलब बहुत अच्छा से धूम धाम से मनाया जाता है उधर से हम लोगों का थोड़ा सा अंतर होता है इधर हम मतलब उधर जैसे कि तालाब है सम उधर वहाँ का रहन सहन यहाँ से अलग अलग तरीका से होता है हम लोगों के इधर लोग शिवजी की अधिक पूजा करते हैं उधर के लोग गंगा मईया की पूजा करते हैं हम लोग के यहाँ मतलब भोला बाबा का अधिक मतलब हम लोग के यहाँ भोला बाबा को अधिक लोग मानते हैं बेगुसराय में लोग गंगा मईया की पूजा करते हैं हर एक चीज में रहन सहन से मतलब अंतर होता है